इंटरनेट आज कल फोन के माध्यम से कहीं से वी किसी के भी इंटरनेट के माध्यम से किसी के खाते में पैसे पहुँच जाते हैं हैं जैसे कि अपन बाजार गए ओने करे यार खुले नहीं है जेब में दस रुपए सौ का नोट है तो अरे फ़ोन से कर दे रहे हैं लाइए बार कोड दीजिए बार कोड दिया और फ़ोन पे जाते हैं यहाँ बैठे अपने जेब में पर्स रखा है चोर ने पैसे चुरा लिए अब क्या करें तो दूसरे के फ़ोन करें अरे यार भाई मेरे फ़ोन में मेरे पर्स चोरी हो गया या गिर गया या कुछ भी आप फोन के माध्यम से सौ पाँच सौ रुपये डलवा दो मेरे को ध्यान नहीं देता मैं डाक्टर पास अधिकांश जाता हूँ पैसे का भूल जाता हूँ रखना तो मैं पैसे ले नहीं जाता छोटे वाला भाई से कहता हूँ कि यार मैं खर्चे के लिए पैसे दे दे बाकी के मैं तू डाक्टर की फ़ीस जो कुछ रहेगी मैं बताते जाऊँगा नंबर तू उसे फ़ोनपे करते जाना